ہاں دور دراز جیسے شہر کے بچے بہت ہی الگ طرح سے گیم وغیرہ انہیں کھیلنا پسند ہے اور گاؤں انہیں کھیلنا پسند ہے اور گاؤں کے بچے جیسے بہت طرح کے گیم ہوتے ہیں انہیں کھیل ہوتے ہیں کھیلتے ہیں شہر کے بچے تو کھیلتے ہیں تو ان وہ اپنا ان کو بھی بہت الگ ان شہر کا گیم میں بہت ہی الگ ہی مزہ ہوتا ہے اور گاؤں کے اہم کھیل وغیرہ میں بہت الگ مزہ ہوتا ہے بچے بہت ہی خوش ہوتے ہیں کھیلنے کے کھیلنے سے بہت ہی مزہ بھی آتا ہے ایک ساتھ سب کھیلتے ہیں فرینڈس مل کے بہت مزہ آتا ہے گاؤں میں بہت سارے گیم ہوتے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں بہت ہی مزہ بھی آتا ہے بہت مزہ ہوتا ہے بہت ہی مزہ آتا ہے اور کیا کہہ بہت مزہ آتا ہے اور وہ سہر کے کھیلوں گیم کھیلنے سے بہت ہی مطلب کہ شریر میں اب خون دوران ہوتا ہے خون دوران ہوتا ہے ایک ویسا یہ بن جاتا ہے جیسے کبڈی کھیلنے سے ہاکی وغیرہ کھیلنے سے بہت ہی ویسے گیم ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہی مزہ آتا ہے ہم بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں گیم کھیلنے سے ہنسی ہوئی بہت ہنسی آتا ہے گیم کھیلنے سے سہر شہروں کے بچوں میں بہت میں بہت گیم ہوتا ہے بہت ہی ویسا گیم ہوتا ہے جو کھیل تو کھیلتے ہیں ور پر ویسا گاؤں جیسا مجہ نہیں آتا ہے گاؤں میں بہت ہی مزہ آتا ہے بہت طرح کے گیم ہوتا ہے بچے کھیلتے ہیں ہر ایک بچے ہر ٹورنامنٹ میں مل کر گیم کھیلتے ہیں بہت مزہ بھی آتا ہے